جی ہندوستان جو کاروباریوں کے لیے کھلتے ہوئے دور سے بالکل گزر رہا ہے اس لیے کہ حکومت جو ہے کاروبار پر مودی حکومت نے ان دس سالوں اور پندرہ سالوں میں یا یہ کہیے کہ آزادی سے پہلے بھی ہمارے یہاں انگریزوں کے دور سے گجرات سے جو کاروباریوں کا دور چلا ہے تجارت کا وہ ہندوستان لیول میں بہت زیادہ ہے جیسے آزادی سے پہلے ہمارے یہاں مساحلہ کی پیداوار بہت ہوتی تھی جس کا ہم امپوٹ کرتے تھے باہر دیشوں میں ان مساحلوں کی وجہ سے یوروپ کنٹریوں نے ہمارے ہندوستان کی کھوج کی تھی واسکوڈگاماں جو آئے تھے ہمارے دیش میں اسی دور سے ہم کاروباریوں ہندوستان میں کاروبار کا ایک بہت بڑا رہا ہے مطلب کہ ہر ایک چیز کے کاروبار بزنس مین طرح طرح کے اور جو ہماری ہندوستانی حکومت ہے ان کو بہت زیادہ فروغ بھی دیتی ہے اور بڑے بڑے بزنس مین کو لون وغیرہ مل جانا اور کئی ہزار کروڑ لون کا معاف ہو جانا تو ہر طریقے سے ایک سپورٹ ہوتا ہے کاروبار کو اور کاروبار ابھی ریسینٹلی ہمارے اسٹیٹ بہار میں بھی کاروبار کو ایک اچھا فروغ مل رہا ہے ہماری حکومت نے کئی بڑے بڑے بزنس مینوں سے میٹنگ کر کے اب ہمارے یہاں بہار میں بھی بڑی بڑی کمپنیاں لانے کی بات چل رہی ہے تو ہندوستان ایک شروع سے ہی ایک نیا کاروبار والا کنٹری رہا ہے اور اچھے حکومت نے اس کا ساتھ دیا ہے اور ہمارا جو دیش ہے وہ کاروباریوں سے ہی چلتا ہے اکثر